ہاں ہلو سر

وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ خیریت سے ہیں جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں اپنا بتائیں جی بولیے جی سر جی سر اچھا اچھا جی سر مل جائے گی آپ کو کس بجٹ تک چاہیے آپ کو زمین اچھا اچھا جی سر مل جائے گی بٹ یہ ہے کہ وہ علاقعہ کچھ زیادہ خاص اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اس بجٹ میں جو ہے زمینیں تھوڑی مہنگی ہو رہی ہے تو اس بجٹ میں کچھ علاقعہ جو ہے نارمل ہوگا تاکہ رہنے کے قابل ہوگا آپ رہ سکتے ہیں با آسانی ٹھیک ہے تو آپ بتا دیں اس سلسلے میں تو پھر ان شاء اللہ آفس میں بیٹھ کے بات ہوگی جی سر جی سر آفس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں چالس یا پینتالس کے بجٹ میں مل جایے گی آپ کو زمینیں ٹھیک ہے وہاں آبادی بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی اور گاڑی وغیرہ کی سہولتیں بھی اچھی ہوں گی ٹھیک ہے ان شاء اللہ اس سلسلے میں جو ہے بیٹھ کے بات کرتے ہیں آفس میں ٹھیک ہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ